हांव जेन्ना लायफान खूब बेजारिल्लें वाजेल्लें जेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की हांव कांयच ना तेन्ना म्हाका अशें कोणी सजेक्ट केले की हांवें भगवत्व गिता वाचपाचें सो म्हाका अशें कोणी सांगलेलें सो हांवें मागीर भगवत गीता वाचपाक स्टार्ट केली जेन्ना हांवें ती वाचपाक सुरवात केली तेन्ना म्हाका दिसलेले की हांव बेजारतलें की म्हाका दिसलेलें की बेश्टे अश्यो काणयो आसतल्यो अश्यो कसल्यो बट जेन्ना हांवें वाचपाक हे सुरवात केली तेन्ना म्हाका खरो अर्थ कळ्ळें तेजो त्या भगवत गीतान अशें अशें हें आसा की आमी आपली लायफ खऱ्या अर्थान कशी जगची आनी लायफान कशें एक अशें सिचुएशन येता जे सिच्युएशनान आमकां आपलें अगेस्ट अगेन्स्टू दवरचें पडटलें तरी आमी त्या सिचुएशनान कशें हें करप तें भगवनगीतान आमकां पळोवपाक मेळटा आनी खुबश्यो गजाली आमी भगवतगीतेन पळोवपाक शकता जशें की आमी केन्नाच फाटीं सरप न्हू आमी आपलो प्रयत्न करप राव करीत रावप कितले कठिनाय येवप खूब त्रास येतले वाटे पूण आमी केन्नाच फाटी सरप न्हू हे सगळें म्हाका ह्या भगवत कितें पळोवपाक गावलें म्हणून हांवें म्हणून हांवें भगवतगीते वाचपाचो निर्णय म्हाजो बरोच मारलो आनी भगवतगीताक अशें म्हटल्यार जाता की हो आमचो हिंदुावांचो एक होली बूक बूक म्हणून आसा